हाँ हम तो बेगूसराय आए हुए हैं हाँ आपको तो पता होगा जो कि यहाँ घूमने फिरने का क्या जगह है कौन सा मंदिर ऐसा है जो कि घूमने फिरने में टाइम पास हो हाँ हाँ क्या सब यहाँ घूमने फिरने का देखने समझने का कहाँ कहाँ क्या क्या जगह है थोड़ा सा बताइए तो नहीं तो आकर के तो हम आवें वहाँ आप साथ होकर के थोड़ा घुमा फिरा दीजिएगा या तो बताइए कहाँ कहाँ जाना होगा हाँ हाँ ठीक ठीक है टाइम लेकर के तो हम ये फोन किए जो कि घूम फिर लेंगे और नौलक्खा के विशेषता क्या है नौलखा नौलखा कहता है आदमी हाँ हाँ कि एक है जो काली मंदिर भी जो बोले वो काली मंदिर जो है वहाँ का वहाँ का नामी है ठीक है तो आज अब उतरने वाले उतर गए हैं बेगूसराय तो आ ही जाएँगे अब तो शाम तक घर पे हाँ हाँ वही तो यही तो ये करके जो अपना सर्किल में फ़ोन किए जोकि वहाँ अपना सर्किल का आदमी है अपना जाएँगे घूमेंगे फिरेंगे